गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथियाव जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो मानोना जोङो गेलेयोबा देहाखौ राफोद खालामनो हायो आरो गाव गावखौनो माने सासे गोरों गेलेगिरि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हायो मुलुगाव बेनिखायनो गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो जुदि नों गावखौ सासे प्लेयार एबा गेलेगिरि हिसाबै दिनथिनानै मोजां गेलेगिरि जानो हायो एबा मोजां गेलेनो थाखाय खाबु मोनो अब्ला देरहानायनि गेजेरजों जोङो सासे खेला गेलेगिरि हिसाबै नामदांखा जानो हायो मुलुगाव एबा जोंनि हादराव हारियाव दा बिनिखायनो जोङो गेलेनायखौ लानो नांगौ जेरै फुटबल गेलेबा फुटबल प्लेयार जानो हायो हलिचरन बिथांमोनबादि जानो हायोबा नामदांखा जायो हारिनि थाखायबो हाददनि थाखायबो समाजनि थाखायबो गोबां मिथिजायो बिनिखायनो जोङो जेरै गेलेनायफोर खौ जों गेलेनो हायो जेरै खाबादि हिनजावसाफोरनि थाखाय खाबादि गेलेनाया जोबोर मोजां बेफोरखौ गेलेयोब्ला जोङो नामदांखा जानाय युमेनसफोरनि थाखाय आरो हौवासाफोरनि थाखाय फुटबल दं हकि दं बेदमिनटन दं दा जेरै क्रिकेट दं दा जोङो बैफोरखौ गेलेनानै मानसिफोरनि बा सुबुंफोरनि फोरनि देहायारि बा मेलेमारिफोरा जोङो गोख्रोंथि जायो आरो नामदांखा जायो बा मिथिसार जायो दा बिनिखायनो देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो खेलाखौ गेलेनांगौ दा बेनिखायनो आं सानो दिनै जोंनि फुटबल गेलेनाया जोंनि मोनसे माने सुबुंफोरनि बा मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि सायाव जोबोद गाहाम लाबोयो आरो गावखौनो सासे रोंगौथि हिसाबै सिनायथि होनो हायो जुदि सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा आरो देरहासार जानो हायोबा नामदांखा जानो हायोबा बिनिखायनो जोङो गेलेनायखौ खोब गोसो होनांगौ होनना आं सानो